आं नभेम्बर मासआवहा लाफा मैगं फोयो बे फोनायावहा फोनायनि सिगां आं गोबोरखि हासार होग्रोनांगौ जायो बे गोबोरखि हासारआहै आंहा न'आव थाखानायखाय लाफा मैगंखो फोनो थाखाय आङो न'नि गोबोरखि हासारखो गोबाङैनो होनानै आं फोयो बे फोनायावहा आंहा लाफायाहै बुहुद मोजां जायो मोजां जानायनि गेजेरजों आङो बाजारफोरावहा आङो त्रिस मुथा पन्सास मुथा साथि मुथा बेबायदि आं फानहैनो हायो बिनिखायनो फाननो हानायनि जाहोनावहा आङो लाफा मैगंखो बोसोरफ्रोमबो फोबाय थायो आं बुहुद मोजां फसलखो मोननायनि कारनाव आं गोजोननाय मोनो आरो बे मावनाय समावहा आंहा आंनि फिसाया आंखो मदद होयो बे मदद होनायनि गेजेरजोंनो आं लाफा मैगं फोनाय समाव आं मोजां मैगंखो आं मोननो हायो बे मोजां मैगंखो आङो बाजाराव लांनानैहाय फाननाय जायो फाननायनि गेजेरजों आं गोबां सानफ्रोमबो मंगलबार सुनिबार बेफोरबायदि बाजाराव आं लांबाय थानाय जायो बेसेनखोलाय आं गोबां मोनाब्लाबो थेवब्लाबो आं बाजारावहा फानहैनो मोननायखाय आं मोजां मोनो आरो बेवहा गावनि न'खरनि नांगौ मुवाखो आं बे लाफा फाननानै गावनि न'खरनि माखासे मुवाखो आङो बायनानै लाबोफिननाय जायो बेयाव आं लाफा होखांनानै बिनि उनाव आं नभेम्बर दानावनो आलु गायनाय जायो बे आलु गायनायावबो आं न'नि गोबोरखि हासारखो आं बाहायनानैनो आलुखो गायनाय जायो बे आलुआवबो आं गोबोरखि हासार होनाय लोगो लोगो दंफांफोराहाय सायस्थ' जाबोयो सायस्थ' जानानैहाय फसलखौ जों मोजाङै मोननो हायो बेजोंहै मोननानै बे आलुखो मोननानै आं दा डिसेम्बर डिसेम्बर जानुवारि बे दानाव आं फानहैनाय जायो बे फाननायनि गेजेरजों न'खरनि नांगौ मुवाखौ आं मोननो हायो आरो बे फाननो मोननायनि गेजेरजोंनो आं खोब गोजोननाय मोनो आरो नांगौ मुवाफोरखौ गथ' गथायनो माखासे मुवाफोरखो आं बायनानै होनो हायो बिनिखायनो आं नभेम्बर बे मेसें समावहा लाफा फोनायखो आं दिनैसिमबो गारा आरो आलु खिथि खालामनाय बेखोबो आं दिनैसिमबो गाराखै बिनिखायनो आं खिथि मावनानै जाग्राखाय बेफोर खिथिखो आं मावनानैनो न'खरखो आङो मोजाङै दैदेनलांनो बा सामलायलांनो हागासिनो दङ बेनिखायनो आं लाइ लाफा आलु गायनाय बेफोरबायदियावहा आङो दिनैसिमबो मावगासिनो दङ आरो बे गायनायावहा आंहा फिसायआ आंखो हेफाजाब आरो मदद होसागिनो दङ बे फिसायनि हेफाजाब आरो मदद होनानो जोङो सानैजों गोरोबलायनानै बे लाफा फोनाय आरो आलु गायनाय बे खामानिखो जोङो दिनैसिमबो मावगासिनो दङ आरो उनावबो जों मावलांबाय थागोन मावगासिनो मावबाय थागोन आरो मावलांबाय थागोन आरो बे खिथि मावनायावहा जोंहा जेबो खस्थ' मोनाखै जों मावनांगौ समाव हासार मोजां होनो हाब्लानो फसलखौ मोजां मोनो जुदि हासारखो जों मोजां होनो हायाब्ला फसलखो जों मोजां मोननो हाया आंहा न'आवनो गोबां मोसौ थानायखाय आं न'नि गोबोरखि हासारखोनो बाहायनानैहै बेफोर खिथिखो आं मावनाय जायो मेसें समावहा आं लाइ लाफा आलु गाजर बेफोरबायदि खिथिखो आं मावनाय जायो आरो दैज्लांनि समावहा लाव खुमब्रा पानिलाव फान्थाव बेफोरबायदि खिथिखो मावनाय जायो बेयावबो गोबोरखि हासारनि गोनांथि आरो बेजों लोगोसे बै जेत मासनि जेत मासावहा जोङो थाइबेंखो गायोब्ला थाइबेङावबो जोङो गोबोरखि हासार होनांगौ जायो बे गोबोरखि हासाराबो आंहा न'आव थाखानायखाय गोबोरखि हासारखोबो आं बे खिथि मावब्ला बेयावबो आं माने होनो हायो आरो बिनिखायनो बे होनायजों लोगोसे थाइबेंखोबो मोजाङै मोननो हायो आरो लावफोरखोबो मोजाङै मोननो हायो न'आव जुदि हासार गैयामोनब्ला आं बेखिनि खिथिखोबो आं मावनो हानाय नङामोन न'आवहा गोबां मोसौ थानायखाय गोबां हासार थानायखाय आं बेफोरबायदि खिथिखो मावनो हायो आरो मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन आरो मोजाङै फसलखौ मोनोब्ला बेफोरावबो आंहा जोबोद गोजोन गोजोन मोनो